हम जे छै सिखै लए से कलाकारी सिखै लए जाइ छी तऽ ओहिमे हमरा प्रायः भोरहिये उठऽ लए पड़ैया भोर उठिके गेलहुँ भोरे उठिके गेलहुँ उठिकऽ उठै लए पड़ैया उठिकऽ आबै छी तऽ जाए लए कोनो साधन नहि रहैया कोना जायब तैयो जेना तेना होइया जेना तेना होइया हम पहुँच जाइ छी पहुँचै छी तऽ पता चलैया हम सिख गेलहुँ सिखै छी ओहोमे गेलहुँ सिखलहुँ सभ किछु सिखयके बाद छै आब कतहुँ प्रोग्रामे छी प्रोग्राम मे आब जायब तऽ जायब केना पैसा तऽ अछि नहि हम तऽ सभसॅं मांगै छी पैसा पैसा मंगलहुँ सभसँ पैसा माँगऽ के बाद जे छै से फेर पैसा लऽके एक जगह जुटबैयोमे कनि टाइम लागल तऽ समय पर पहुँच नहि पाबै छी पैसा पुरबे नहि करत तऽ पहुँचबै केना पैसा नहि पुरैया आ पैसा दैया ता तकमे समय अथी भय जाइया लेफ्ट भऽ जाइया तऽ नहि पहुँच पाबै छी इएहके लेल इहोके लेल हमरा परेशानी झेलऽ लए पड़ैया तऽ परेशानी तऽ भय जाइया लेकिन एहन परेशानी नहि होयबाके लेल तऽ हम धीरे धीरे सीखै छी सिखयके बाद आरामसँ भय जायत आओर ई कलाकारी सिखयके लेल हमरो बहुते परेशानी झेलै लए पड़ल झेललहुँ भेलै सभ किछु